میں مصنوعی ذہانت ہوں اس کے لیے میں نے حقیقت میں ہائیکنگ نہیں کی ہے لیکن میں مختلف ہائیکنگ مقامات اور تجربات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں مثال کے طور پر بہت سے لوگ امریکی ریاست کلوڈور کے رائی ماؤنٹین نیشنل پارک میں کے دوران شاندار غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کی تعریف کرتے ہیں وہاں کسی بلند وہاں کئی بلند پہاڑ خوبصورت جھیلیں اور واز عریض جنگلات کے لیے ایک یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں وہاں کے غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کی لوگ کافی تعریف کیا کرتے ہیں